औ मा बुंदो आदा आङो दाबसे जायगानिफ्राय फन खालामदों खोनादोंना आदा खोनादों ना औ औ आङो बर्थमान ओरैनो ग्रेजुवेसन जानानै दङ ओरैनो साख्रि बाख्रि एसे एनै माबा माब्ला मोनो आसामनि माबा मा होनो बे जब एडभार्टाइजफोरखौ एसे एनै फल' खालामोमोन दा बेवहाय जेनेबा आंबो माब्लाबा बिदिनो एप्लाइ खालामबाय थायो दा माब्लाबा भेकेन्ट जुदि खम पस्टआ गोबां खम आरो माब्लाबा समाव मोनफा मोननै थायो एसटिफोरनि रिजार्भ थाया दा बावहाय नोंथाङा मा माखौ ओरैनो जबनि बिसय आसामनि जबनि बिसयावहाय मा मा बिदि जब साख्रिफोरखौ एसे नागिर बायो दा बिदि जबनि बाथ्राखौ मिथिगोन नामा आदा

ओरैनोथ' टेटखौ आबो सिगाङावहाय होदोंमोन खिन्थु पास जादों खिन्थु पास जाब्लाबो दायो एप्लाइनि बेलायावहाय माने माबायानो एसटिनि थाखाय रिजार्भ थानाय बिदि माबायानो गोबां खम बिदि आरो औ औ आरो बेलेग औ गुबुन आरोबाव आसामनि हिसाबै औ आसामनि जबनि बेलायावहाय नों मा माखौ ओरैनो मा मायाव बबे मोनसे एडभार्टाइसाव बा बबे मोनसे लिंकआव थांनानै नोङो जबफोरखौ एप्लाइ खालामो एसे मिथिहोब्ला आदा नों औ औ आस्सा आस्सा

औ औ औ औ अ आस्सा अ अ अ औ औ औ औ औ

अ आस्सा आस्सा दे अ दे दे

औ दे दे जागोन दे

औ औ दे जागोन दे दे बिदिब्ला आदा ने औ दे दोन्थ'नि दे